हैल्लो शाह होर बोला दे ओ में थुआढ़े कोला सौदा लिखाना हा ते तुस लिखी लैओ इक्क किलो मूंगी इक्क किलो राजमाह् तुसें राजमाह् भद्रवाही राजमाह् रक्खे दे न हां ते उ'यै भद्रवाही राजमाह् पाए ओ इक्क किलो रौंगी पाह् जीरा कुल्थ दी दाल किलो खंड पंज किलो तेल अद्धा किलो बेसन इक्क लाचियें दा पैकेट केसर ऐ तुसें कशमीरी रक्खी दी बधिया आह्ली हां ते ओह्बी पाई ओड़ेओ इक्क थोह्ड़ी जेही ओह्बी पाई ओड़ओ ते मुढ़ा रक्खे दा तुसें अपनी हट्टी कोई घर गै पजाई ओड़दा समान ठीक ऐ ते हां ते बिल बी पाई ओड़ेओ कन्नै ठीक ऐ ते बिल बी पाई ओड़ेओ ठीक ऐ अच्छा तां